राजस्थान में स्वास्थ सेवा ऐं किफ़ायती सुलभ मुख्य मंत्री जीवन रक्षक कौष हीअं ठाहियो वियो आहे की राजस्थान सरकारु बीपीएल योजना कढी हुई जंहिंमें त चिकत्साल्य जी मुफ़्त शेवा मिली सघे थी ऐं जंहिंमें मुफ्त राशन बि मिलंदो आहे ऐं चिरंजीवी स्वास्थ योजना में मुख्य मंत्री जी इहा योजना आहे की की जंहिंजो एक्सीडेंट थिए थो उन खे ईअं उहे उन खे घायल व्यक्ति खे केर बि माण्हू अस्पताल पहुचाए थो त हुन खे पंजाहु हज़ार रुपिए जी धनराशी ऐं समान पत्र बि मिले थो ऐं ऑपरेशन जे टाइम ते उन माण्हू खे पंज लख रुपिए जी सहायता मिली सघे थी भले व्यक्ति खे ॾाढी सुठी सहायता मिले थी ऐं अस्पताल में पुलीस जी बि पूछ्ताछ न थींदी आहे ऐं जीवन रक्षा कोष जी त ॾाढी सुठी शेवा आहे जंहिंमें त पहिरियों कणक मिलंदी आहे खंडु मिलंदी आहे ऐं ग़रीब माण्हुनि खे बि ॾाढी सुठी शेवा प्रदानु कई वई आहे